محترم مجھے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے میں نے حال ہی میں آپ کے پلیٹ فارم سے ایک آرڈر دیا تھا جسے میں نے منسوخ کر دیا تھا منسوخ کے بعد میں نے رقم کی واپسی کی درخواست کی تھی لیکن ابھی تک مجھے رقم موصول نہیں ہوئی براہِ کرم مجھے یہ بتائیں کہ واپسی میں تاخیر کی کیا وجہ ہے اور یہ بھی بتا دیں کہ میں کب تک اپنی رقم واپس حاصل کر سکتا ہوں آپ کی جلدی جواب کا منتظر ہوں شکریہ